नमस्ते अज्ज अस गल्ल करगे रियासी डिस्ट्रिक्ट दा हस्पताल जेह्ड़ा इत्थै रियासी बिच दौं हस्पताल न इक ते जेह्ड़ा मेन बजारै च पौंदा ऐ ते इक्क जेह्ड़ा ऐ ओह् माड़ी बिच पौंदा ऐ डिग्री कॉलेज़ दे सामनै इकदम ते जेह्ड़ा इत्थै रियासी बजार बजारै बिच हस्पताल ऐ ओह्बी शैल बिल्डिंग ऐ इक्क डाक्टर उत्थै बी शैल होंदे न ते उत्थै बी जेह्ड़ा फ्री लाज थ्होंदा ऐ लोकें गी दवाइयां जेह्ड़ियां ओह्बी फ्री थ्होंदियां न ते जेह्ड़ा नमां हस्पताल ऐ माड़ी बिच ओह् बड़ी बड्डी बिल्डिंग ऐ ते उत्थै बड़े सारे मरीज न जेह्ड़े अपना ईलाज करांदे न मुफ्त करांदे न ते कोई बी बमारी होऐ उत्थै फ्री ईलाज होंदा ऐ दवाइयां जेह्ड़ियां अंदरा थ्होंदियां न ते किश जेह्ड़ियां बाहरा लैना पौंदियां न ते अस गल्ल अगर करगे कोरोना वायरस दी जेल्लै एह् आया हा इत्थै ते बड़े सारे लोक जेह्ड़े न जेह्ड़े जि'नेंगी कोरोना होया हा ते उ'नेंगी हस्पताल च जेह्ड़े वैक्सीनां लग्गियां हियां उ'नेंगी दौ दौ टीके लग्गे हे बाह्में पर ते ओह् जेह्ड़ा ऐ ते ओह् मुफ्त लग्गियां हियां कोरोना बिच ते जिसी बी कोरोना होंदा हा उसी सेनाटाईजर ते इक्क जेह्ड़ी डोलो टिक्की होंदी ही ओह् दित्तियां जंदियां हियां ता कि जेल्लै ओह् इंजेक्शन लगदा हा ते डोज़ जेह्ड़ी लगदी ही बंदे गी बाह्में पर ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा हा कि कुछ लोकें गी बड़ा जादा बमार होई जंदे हे बुखार होई जंदा हा जां कुछ होर प्रॉब्लम होंदी ही ते ओहदे बिच केह् ओह् जेह्ड़ी डोलो टेबलेट ही ओह् खानी ते खाने आस्तै दिंदे हे ओह् ते ओह्दी बजह कन्नै ओह् बुखार जेह्ड़ा ऐ साढ़ा ठीक होऐ ते अगर गल्ल कीती जा इत्थेैकोई होर किसै चीज़ै दी ते जि'यां अस दिक्खने आं जि'यां अजकल दे ओह् जेह्ड़े कार्ड बने दे न सरकार नै कार्ड बनाए न श्रम कार्ड जां किश किश

ते होर सारियां चीज़ां जेह्ड़ियां दित्तियां जंदियां ऐं लेकिन अस दिक्खने आं की जेह्ड़े प्राईवेट अस्पताल हैन जि'यां रियासी बिच अस्पताल ऐ बड़ा जादा गंद होंदा ऐ इन्नी जादै सुविधा निं होंदी ऐ इत्थै जियां कोई साफ सफाई बेड होन बाथरूम होन इत्थै अस दिक्खने आं कि जेह्ड़ा पेशेंट होंदा ऐ अगर उसी कुदै भर्थी कराया जा उसी अगर कोई बुखार होऐ अस लेइयै जाह्चै उसी जां कोई ओह् करवानी डलीवरी करानी होऐ बच्चा होए दा होऐ उत्थै उंदे आस्तै ते बड़ा जादा प्रॉब्लम बनी जंदी ऐ अस दिक्खने आं कि जेल्लै पर्ची कटाने गी औने आं अस उत्थै एड्डियां एड्डियां लाइनां लग्गी दियां होंदिया शिड़कै तक्कर ते केईं बारी केह् होंदा ऐ उत्थै सफारिश कम्म बी चलदा ऐ पर्ची पर आं भई कि एह् मेरा किश लगदा ऐ चल भाई तू नुहाड़ा पैह्लें कटा पर्ची चलो अंदर चलो इं'या निं होना चाहिदा ऐ की सारें लोक बमार गै होंदे न जेह्ड़े उत्थै आए दे होंदे न ते ओह् जेह्ड़ा लाइन आस्तै उत्थै लग्गना पर्ची जेह्ड़ी थ्होना चाहिदी ऐ सफारशी कम्म नेईं होना चाही दा ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़े सफाई जेह्ड़ी ओह् होना चाहिदी बाथरूमें दी जां जित्थें ऑपरेशन ऑपरेशन करने दे बाद रुकना कमरें च रक्खेआ जंदा ऐ मरीज़ें गी ओह्बी शैल सुथरे जेह्ड़े हॉल जेह्ड़े होने चाहिदे न ताकी एह् नना होऐ के अग्गें गै बंदा बमार होऐ उसी अग्गुआं उत्थें रक्खेआ जा ओह् होर बमार होई जा

ते उं'दा फ्री ईलाज होआ हा ते जि'यां कुसैगी कोरोना होई जंदा उसी इक अलग गै बचारै गी रक्खना पौंदा हा ताकी कुसै होर गी एह् बमारी निं चिपकी जा होर होर बड़े सारे मेडिकल हॉल जेह्ड़े इत्थै हस्पताल बिच बने दे न उत्थै बड़े सारे मरीज़ें गी जेह्ड़े ओह् रौंह्दे न इत्थै जि'यां प्हाड़ें दे लोक न गुज्जर बक्करबाल जां कोई होर लोक जेह्ड़े इत्थै औंदे न ते उं'दे कोल इन्ना पैसा ते होंदा निं ऐ की ओह् कोई प्राईवेट अस्पताल जाह्न ते अपना ईलाज करान प्राईवेट अस्पतालें जेल्लै जाना होऐ ते उत्थै लोऽ लग्गी जंदी जेल्लै उत्थै इन्ना पैसा मंगङन ते डाक्टर गै पैह्लें छे सत्त सौ उंदी फीस होंदी ऐ ते फ्ही दोआई लैओ सरकारी अस्पतालें दा एह् ऐ कि फ्री ईलाज करी दे ते डाक्टर जेह्ड़े ओह्बी ठीक होंदे न जेह्ड़े लेकिन इत्थै मेक्सीमम डाक्टर जेह्ड़े ओह् नेईं होंदे न कोई इक्क दो डाक्टर गै होग जेह्ड़ा डेली औग नेईं तां मोए सिर इत्थै होर अगर दिक्खेआ जा इत्थै पानी बगैरा बी ठीक ऐ इन्ना बी मतलब कोई खास निं ऐ पानी गंदा गै होंदा ऐ

होर इ'यै दवाइयां बगैरा जेह्ड़ियां दित्तियां जंदियां मुफ्त दे ईलाज होंदे ठीक ऐ गरीब आस्तै की के ओह् इन्ने पैसे नेईं आह्नी सकदा इन्ने पैसे कुत्थुआं आह्नने ईलाजआस्तै फ्री ईलाज करा थोह्ड़ा बची जाह्ग नेईं ते प्राईवेट अस्पताल उसी जादै पैसा देना पौंदा उत्थै एह् सुविधा जेह्ड़ी सरकार नै चलाई दी ऐ फ्री ईलाज एह् बड़ी गै शैल ऐ एह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी लोकें गी बड़ी हैल्प थ्होंदी ऐ होर दिक्खेआ जा अगर कोविड बिच एह् जेह्ड़े अस्पताल हे इत्थै टाक्टर जेह्ड़े हे ओह् पूरे कवर होइयै औंदे हे मास्क बगैरा पाइयै औना सेनेटाईजर बार बार लाना हर इ चीज़ जेह्ड़ी ऐ डाक्टर असेंगी सनांदे सलाह दिंदे की भई इंया इंया करो एह् चीज़ां खाओ ते उं'आं उं'आं अस करदे हे ते ओह् दवाइयां जेह्ड़ियां बी होंदियां हियां केईं बारी जिसी कोविड होई जंदा हा ते उसी अंदर बी रक्खेआ जंदा हा अस्पताल दे गै